जेन्ना भारत देशाक न्हय स्वातंत्र गावल्लें त्या दे त्या टायमार आमी पळोवपाक गेल्यार आमच्या देशाचें चिंतप न्हय तें लॅफ्ट सायडीक मेळतालें जेन्ना आमी ई डिस्टिंग्वीश करता पॉलिटिकल थिंकींग तेन्ना दोन सायड आसता लॅफ्ट आनी रायट रायट वींग आनी लॅफ्ट वींग म्हूण तें फेमस आसा लॅफ्ट सायड म्हणल्यार कितें येता सोशलिस्ट कम्युनिस्ट आयडलॉजी आसता आनी रायट सायडीक रायट आयडलॉजी आसा तातूंत न्हय लिबरल आसता आनी नॉन लिबरल आसता आनी इंडियाची आयडलॉजी आसली त्या टायमार सोशलिस्ट सोशलिस्ट म्हणल्यार की सगळे जेन्ना जे मिन्स ऑफ प्रॉडक्शन आसता मेजर बिजनसीस आसता ती गॉमँट ती रुलींग आसा पळय ती कंट्रोल करता ताका लागून आमच्या देशान कितले व्हडले वॅम बिजनस फॅमिलीज ना पूण जे आसा पळय तांच्यानी जें काम केलां तें आमच्या देशा खातीर खूब गरजेचें पळोवपाक गेल्यार तें एक नांव जें सगळ्यांक खबर आसतलें तें टाटा टाटा फॅमिलीचो जो मेजर मनीस आसलो जेन्ना ते बिजनस स्टार्ट केल्लें तांचो खूब पयलींच्यान ते पयलीं अफीम ट्रेड करताले अफीम जें आसा पळय तें खूब नशेचें पळोवपाक गेल्यार पूण तो चायना त्या सायडीसून अफीम हाडतालो आनी इंडियान विकतालो आनी मागीर थंयच्यान ते सिक्रेट आनी दुसऱ्या धंद्यान एंटर केलें आनी पळयता पळयता ते खूब व्हडले जाले आयच्या ट्राम आयच्या टायमार तांचो ट्रस आसा टाटा फॅमिली ट्रस तो ट्रस सगळे मेजर सब्सिडरी कंट्रोल करता आनी ती आसली पयली तेच तांचो एक ड्रीम आसा खबर आसा की आमच्या देशान एक एज्युकेश्नल इंस्टिट्यूट आसपाक जाय जो वल्ड स्टँडडाचो आसा एक हॉस्पिटल आसपाक जाय जो वल्ड स्टँडडाचो आसपाक जाय एक फ्लायींग आसपाक जाय सगळें इंडियाक वल्ड स्टँडड एट लीस एक एक इंस्टिट्युशन दिवपाचो तांचो स्वोप्न आसलो आनी तांच्यानीच इंडियान ईर एर इंडिया स्टार्ट केल्लें एर इंडियाक ते रन करताले आनी जेन्ना एर इंडिया स्टार्ट जाल्लें पळय तेन्ना त्या टायमार सगळ्याक फेमस वल्ड रँकिंगान आसलें पूण ती गॉमँट गॉमँट जेन्ना आय थींक मोरारजी देसायच्या पयलीं इंदिरा गांधीच्या पयलीं एक एक प्रायम मिनिस्टर आसलो तांच्यानी तें म्हणलें ती एर इंडिया आमकां दी नांव आसा न्हय ताजें एर इंडिया ती आमकां दी आमी चलयतले आनी तेन्नाच्यान आतां पळोवपाक गेल्यार तें लॉसानूच आसा रिसंट्ली ते एर इंडियाक महाराजा म्हणटाले आनी आतां रिसंट्ली न्युजपेपरान एक आर्टिकल आसा महाराजा वँट बॅक टू द फॅम्ली साल्वादोर दालिमुणीक वल्ड फेमस पेंटर आसा तांच्यानी आयस्ट्रे डिझायन केल्ली तांच्या तूं वल्ड फेमस आयच्या टायमारूय ताजें नांव खूब वयर तांच्यानी एर एर स्ट्रे आसा पळय ताज्या खातीर एर इंडियाचो ताणेंच डिझायन केल्लो चिंतून पळय तेंच स्टँडडार आसले एर इंडिया टायमार आनी वन ऑर आनी आनी एक बिजनस फॅम्ली प नाग खूब फेमस म्हणल्यार बिर्लाज बिर्लाज म्हाका बिर्लाचो नांव आमकां खंय रॅफरंसार गावता खबर आसा म्हा ता म्हात्मा गांधी मेल्लो पळय लास्टाक ईट वॉज बिर्ला हावज आनी एक स्टोरी आनी एक आसा की बर्मासून न्हय एक रायस ट्रेडर आसलो रायस स्ट्रेडर तो इंडियान रायस विकताली ताजी फॅम्ली आनी इंडपँडसा टायमार ताका जिन्नान ऑफर दिल्लो की तूं आमच्या देशान येवन आमचो फायनान्स मिनिस्टर जा आनी तो कोण खबर आसा विप्रोचो फावंडराचो डॅडी ताणें आयच्या टायमार तो विप्रो स्टार्ट करता आनी जे खुबश्या लोकांक ताणें एम्प्लॉयमँट दिलां सो बिजनस फॅमिलीज कित्याक जाय सो जेन्ना आमी इक्नॉमी स्टडी करता पळय अर्थशास्त्र स्टडी करता त्या टायमार आमकां हें कळटा की आमकां एक असलो मनीस जाय ज्याचे कडेन पयशे आसा आनी तो धंदो करपाक शकता सामान्य मनीस तूं आनी हांव धंदो करपाक शकना बिकॉज आमच्या कडेन पयशे आसना कोण बिजनस करता ज्या कडेन सर्प्लस पयशे आसता आनी सामान्य मनशा खातीर जो तो जोडता तो खाता आनी न्हिदता तुज्या कडेन एक्स्ट्रा पयशे आसपाक जाय आनी बिजनस फॅम्लीज बिजनस क्रियेट करता एक एक टम आसा वायट नायट म्हूण आमी चायनाक डिफीट करता जाल्यार आमच्या इंडियन फॅम जनरेश्नल वॅल्त आसपाक जाय फॅम्लीज आसपाक जाय तांकां कळटा बिजनस करप कशें सो बिजनस फॅमिलीज खूब खूब गरजेचे आनी म्हाका केन्ना चान्स दिल्यार न्हय परतून जन्म घेवपा खातीर हांव चित्ता हांव दोन कमुनिटीन जन्म घेवपाक ट्राय करतलो फस्ट म्हारवाडी तूं तांकां आमी दोन दिसां पयलीं आमची क्लासीन एक चेडूं आसा अलिना म्हूण ती लुशोटो देशाची आनी थंय म्हारवाडी लोक आसा खंय म्हाका कॅ म्हाका अजाप वा हांसपाक आयलें पूण म्हाका हांव शॉक नासलो म्हाका खबर आसा तूं म्हारवाडी चंद्रारूय धाडल्यार थंय ते बिजनस करतलेत म्हणून आनी दुसरी कमुनिटी म्हणल्यार पंजाबी तूं वल्डान खंय चल तूं केन्ना ते पंजाबीक भीक मागताना पळोवचोना बिकॉज तांकां सँस आसा धंदो कसो करपाचो तो

म्हारवाडीचो एक सिस्टम आसा फस्ट एकलो म्हारवाडी येतलो तो तो बिजनस स्टार्ट करता आनी तो आपल्याच लोकांक आपयतलो म्हारवाडी हातून एक सेयींग आसा खंय तूं ताज्या वांगडाच बिजनस कर ताज्या वयर तूं कम्प्लीट हंड्रेड पर्संट विश्पास विश्वास करपाक शकता सो म्हाका दिसता की आनी म्हारवाडी फॅम्लीज जाय आनी पंजाबी फॅम्लीज जाय आनी तो कल्चर आसपाक जाय बिजनस करपा खातीर तेन्नाच ती ती तो एक तो निसर्ग जेन्ना एक झाड रोंवपा खाती निसर्ग जाय पळय तशें बिजनस स करपा खातीर एक निसर्ग जाय तो डॅवलॉप जातलो पळोवपाक गेल्यार सगळी जाण क्रिकेट खेळ्ळ्यार जो तिसरो मनीस येतलो पळय तोय क्रिकेट खेळटलो आतां सगळी जाण बिजनसाचें उलयता जाल्यार जो न्यू मनीस येतलो पळय तोय बिजनसूच चिंत्तलो ताका लागून आमकां बिजनस हावजीस जाय इंडियान